म्हाजी मोम्मा तांतयांचें आंबट तीख खूब बरें करता आनी ती करता ती सगल्यांक आवडटा आनी केन्ना बी कोण येयलो म्हटल्यार म्हाजीं कजन्स सुद्दां येयलीं जाल्यार तीं सा सांगता की आतां हेंत कर सो म्हाका तें शिकपाक जाय कारण तें ती करता तें खूब बरें जाता पूण म्हाकाय बी शिकपा जाय हांव बी तेंकां करून घालपाक एक दीस